ग्रामीण समुदायमे खेलयबला खेल कबड्डी भेल वॉलीबाल भेल क्रिकेट भेल हॉकी भेल फुटबॉल भेल ईसभ खेलयवला खेल यए एहिसँ व्यक्तिकेँ व्यायाम होइत छै व्यक्ति स्वस्थ रहैत छै ई खेल खेलयसँ कौशल विकसित कय सकैए एहि दुआरे ई खेल खेलैत छै एहिमे एनर्जी घटि जाइत छै लेकिन तैयो ग्लूकोज पानिसभ पियैत छै तऽ चलि आबैत छै ईसभ खेलमे